जानय छियै एक बात आओर बोलय लऽ चाहय छी हम ट्रेन पर जे चढ़लहुँ रहय बहुत दिन पर चढ़लहुँ ट्रेन पर नहि चढ़य रहियै हमरा गाँवमे नहि सुविधा ट्रेनके यऽ बसके यऽ दुनू सुविधा यऽ लेकिन ट्रेन पर कम्मे चढ़ैत छी जब दूर जाबयके रहयए तब ट्रेन पर नहि तऽ बसेसँ सवारि भए जाइत छै जब नेपाल जाइ छहुँ तऽ ट्रेन पर जाइ छहुँ ट्रेन पर जब चढ़े छी सभसँ पहिले तऽ बढिआँ सीट खोजलहुँ सीट खिड़की लग हमरा मिलना चाही खिड़की लग मिलल तऽ हम बाहर जे पर्यावरण देखते हुए पर्यावरणके हवा लेते हुए जाइत छी हमरा बड़ा पसन्द लागयए कनिटा टाइम भी लागयए तीन घण्टा चारि घण्टा पाँच घण्टा ट्रेनमे रहैत छी तऽ अच्छा लगयए बैठल रहैत छी एक जगह मन उबैत छै तऽ कुछ बिकाइले आबि जाइत छै तऽ चना वना खाइ लैत छि आओर गप्प सप्प मारलय पेपर लेलौंह तऽ पेपर आब तऽ मोबाइल भए गेल छै तऽ मोबाइल देखलै देखलै भी चलि जाइत छी बड़ा बढ़िआँ नेपालमे जाइत छी नेपाल सँ डॉक्टरके यहाँ जाइत छी डॉक्टरके यहाँसँ लौटैत छी फेर चारि बजेके ट्रेनमे चढ़ैत छी तऽ ट्रेनमे जे सवारि फेर खोजलहुँ बढ़िआँ सीट सीट मिल गेल अच्छा तऽ बड़ा बढ़िआँ खुशीसँ अयलहुँ तेकर बाद सीटमे ओनयसँ घुरलहुँ तऽ कुछ नहिनाश्ता वास्ता दू बेर कमसँ कम पानी नास्ताके व्यवस्था राखैत छी ट्रेनमे दू बेर नाश्ता पानि करि लैत छी आओर ट्रेनमे दश लोक मिलय विलय भी यऽ बहुत लोक मिलयए हम सोशल वर्क आदमी छी तऽ दश लोकसँ जऽ मिलय जुलय नहि छी तऽ मनो नहि लागयए ट्रेनमे दस लोक मिलि भि जाइ छै बातचीत करलहुँ केकरोसँ फोन नम्बर लेलहुँ ककरोसँ बात करलहुँ कोअनो कोअनो बारेमे बात करलहुँ कुछ नऽ कुछ अच्छाइ भी मिलयए आ कुछ नऽ कुछ अच्छाइके हम पकड़ैत छी खराब तऽ हम नहि पकड़य चाहैत छी लेकिन अच्छाइ जाहिसँ कुछ हुए समाजके भी कल्याण हुए या परिवारके कल्याण हुए या आओरो पर्यावरणके लिअ हितमे हुए ओसभ बारमे हम सोचने अयलहुँ ओकरा बारेमे मिलनाइ जुलनाइ लोकसँ तऽ कुछ बात करनाइ अयलहुँ तऽ कुछ जानलहुँ भी सिखलहुँ भी दश लोकमे ट्रेनमे ई फायदा छै कि दश लोक मिललय तऽ कुछ सिखलियै भी कुछ समझलियै भी आओर ट्रेनमे छै कि उतार चढ़ाव नहि नहि छै कि दश जगह उतरना छै अपन जतय दूर जाना छै तऽ ट्रेनमे चले जाना छै आरामसँ पहुँचि जाइत छी ट्रेनके सुविधा इएह छै हमर